बिहारमे स्वास्थ्यके लेल बहुतो नीक नीक सुपर स्पेशीऐलिटी हॉस्पिटल सब जिलासँ लऽ कऽ प्रखण्ड स्तर तक किनबा कहि सकैत छी कतहुँ ने कतहुँ गाँवो स्तर पर छै लेकिन ई जहाँ तक सवाल छै कि पहिलेसँ बहुतो अपडेट भेलै हँ बहुतो नीक नीक तकनीक सब देल गेलै हँ लेकिन ओ श्रृङ्गार बनल छै एकटा घरके ओकर उपयोग कयल नहि जाइत छै जन सामान्य लोक लेल एहिमे बेतहाशा ही पैसा देल जा रहल छै लेकिन जनमानसके हितमे एकटा बन्द कोठलीमे बन्द ऐपरैटसके उपयोग नहि कयल जा रहल छै तकर सिस्टमे दोष छै सिस्टममे अगर दोष मुक्त रहै तऽ ई हमरा नहि लगैया कि कतबो घनत्व बढ़लै हन जनसंख्याके लेकिन सेवो केन्द्र सब ओही तरहे जतऽ ततऽ खुजलै हँ नीकसंँ नीक उत्तमतम सुविधा दै के लेल लेकिन ओहिमे जिनकर सहभागिता छनि आ एकटा जे लेयर बनल छै ओहि लेयरमे कतहुँ ने कतहुँ कमी छै कि ओकरा देखभाल नहि होइत छै ओकरा समय पर हरेक चीजके केन्द्रके के आबिके औचक निरीक्षण होय बात होय जे लाभार्थी छै ओकरासंँ ओकरासंँ हटा कऽ ओहि पदाधिकारी लगसंँ हटा कऽ कऽ एकटा मुक्त अथीमे फीडबैक लेल जाय तऽ अपने आप धरातल पर सोल्यूशन खोजऽ चाहैत छै तऽ भेट जेतै